हम रानी राज बाजै छी अहाँ से हम फोन करलू हँ अहाँकेँ अहाँसँ कार बुक करैके लिय हमर मम्मी पापा दोसर शहरमे छै तऽ हम ओतऽ सँ ओकरा वापस आनै लए चाहै छी ताहि दुआरे अहाँकेॅं हम कॉल करलू यऽ तऽ अहाँकेँ गाड़ीके बारह घंटाके लिये कतेक भाड़ा यऽ ओ हमरा बताए दिअ जे ओ कए कऽ दोसर शहरसँ हमरा लग पहुंचा देतै